ہندوستان میں عام طور پر دو طرح کی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں کچھ سیاسی پارٹیاں علاقائی ہوتی ہیں اور کچھ سیاسی پارٹیاں وہ ہوتی ہیں جو ملکی سطح کی ہوا کرتی ہیں ہندوستان کے ہر صوبے میں علاقائی سیاسی پارٹی بھی پائی جاتی ہے جیسے اتر پردیش ایک صوبہ ہے اس میں بہت سی علاقائی سیاسی پارٹیاں پائی جاتی ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی جس کے لیڈر نریندر مودی ہیں اسی طریقے سے بہوجن سماج پارٹی جس کے جس کی لیڈر مایاوتی ہے اسی طریقے سے سماج وادی پارٹی جس کے لیڈر اکھلیش یادو ہیں اسی طریقے سے کانگریس پارٹی جو ملکی سطح کی ایک پارٹی ہے اور یو پی سے بھی اس نے الیکشن لڑا ہے اور اس کے لیڈر راہل گاندھی ہیں اور بھی مختلف علاقائی پارٹیاں پائی جاتی ہیں جو علاقے کے لیے اور ملک کے لیے کام کرنے کے لیے سیاست میں اترتی ہیں ان میں سرِفہرست جو پارٹیاں تھیں ان کا میں نے تذکرہ کیا ہے اور بی جے پی کا نظریہ اور بی جے پی کا ایجنڈا عام طور پر تفرقہ بازی اور نفرت عداوت اور قومیت کو بنیاد بنانا مذہب کو بنیاد بنانا اور ان ساری تفرقہ کے جو بھی بنیاد ہیں ان تمام چیزوں کو چھیڑنا یہی اولین کوشش ہوتی ہے بی جے پی کی اور کانگریس اور اکھلیش یادو یہ ان سب کی جو پارٹیاں ہیں عام طور پہ یہ علاقے کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں بہرحال جمہوری ملک میں سیاسی پارٹیوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے انہیں کے ذریعے عوام چین و سکون کا سامنا کر سکتی ہے